जोंनि रायजोनि हारिफोरनि गाहाय बे पेसाफोरानो जाहैबाय आबाद मावनाय जोंनि रायजोनि बांसिन हारि माहारिफोरानो बांसिन ओ बुंनो थाङोबा सोरखारि साख्रि गैजाया बेनि थाखायनो जोङो आबादावनो बांसिन सोनारना थानाय नुनो मोनो आबादनि अनगायैबो जोङो माखासे दोरोङारि जेरै ओ आर्ट एण्ड क्राफ्टस होनो जेरै दोरोङारि जोङो आयजें आयलाफोर बानायनाय जायो बेयावबो गोबां मोनसिफोरखौ जों सोनारनानै थानायखौ नुनो मोनो जों आं मिथिनाय आ जोंनि हारिनि बांसिन सुबुंफोरा जेरै ट्रेडिसनेल जेनेबा दोरोङारि जेखाइ खबाइ बायदिसिना हेबनानै बा बेफोरखौ फाननानै बेसोरो ओ जिउ खुंबोनाय नुनो मोनदों आं ओ बेनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोर दङ बिसोरो बिदिनो आबाद मावनानै मैगं थायगं फाननानै बेजों जिउ खुंबोदो बिसोरो ओ खायसे खायसेया बिदिनो

हाजिरा मावनानैबो जिउ खुंबोदों बिदिनो जोंनि ओह रायजोयाव गोबां रोखोमनि ओ पेसाफोर दङ जायखो बिसोरो जायनि सायाव बिसोरो सोनारनानै थानांगौ जाबोदों